से जानुवारि नैरोजा नैजिथाम नै फेब्रुवारि नैरोजा नैजिनै बा फेब्रुवारि नैरोजा नैजिसे द' नभेम्बर नैरोजा नैजि से जानुवारि नैरोजा नैजिगु